जी मैं साई होटल से बात कर रहा हूँ एक रूम च कितने लोग हैं फ़्रेंड मतलब आप ही दो लोग रहेंगे और कोई तो नहीं चलिए चलिए रूम मिल जाएगा रूम हमारे यहाँ दो टाइप से मिल जाएँगे सर आपको एक नॉर्मल मिल जाएगा जिसमें आपको सिर्फ़ बैड रहेगा और एक वा ऐस यूशूअल वाशरूम रहेगा और फ़ूड के लिए आप लोग को नीचे आना पड़ेगा ऑर्डर देना पड़ेगा यह रहेगा और अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर आप जाते हैं तो एक आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको रूम एक दम लक्ज़रियस मिलेगा वोशरूम हर एक चीज़ लक्ज़रियस मिलेगा आपको टोवेल दी जाएगी और आपके रूम सर्विस होगी मतलब आपको ड टाइम पर क्लीन किया जाएगा उसको और आपके रूम पर आपको खाना लाकर आपको दिया जाएगा आप जो बोलेंगे आप जो बोल देंगे आपको वही मिल जाएगा नॉन वेज एंड वेज बोथ इंक्लूडेड तो ठीक है वेज करवा देंगे आप सुबह आपके लिए चाय आ जाएगी आप ग्रीन टी हाँ हाँ सब मिल जाएगा पराठा वराठा सब मिल जाएगा आपको आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा जी हमारे होटल की लोकेशन है आधारताल के पास है साई जो है यह पेट्रोल पम्प है इधर का मैन पेट्रोल पम्प वहीं पर आप किसी से भी अगर आप पूछ लेंगे साई होटल कहाँ है तो वह बता देगा नीयर खंडेलवाल फ़र्नीचर जस्ट उसके सामने हाँ जी हाइजिन आपको बिल्कुल बाक़अयदा मिलेगी आप लेकिन आप मतलब कितने क आप दो ही लोग हैं ना नहीं नहीं टेंशन की कोई बात नहीं है दो तो अलाउडेड है बट उसके लिए क्या ना आपका रजिस्टर में नाम नोट डालना पड़ता है ना तो इसलिए अच्छा और मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कौनसा लेना चाहेंगे नॉर्मल वाला कि आपको दूसरा प्लान मुझे बताया था लक्ज़रियस वाला देखिए नॉर्मल में आपको पर डे का रहेगा थाउज़ेंड रूपये ठीक है और अगर हाँ अगर आप लक्ज़रियस में जाते हैं तो आपको पर डे का आपका पड़ेगा फोर थाउज़ेंड फ़ाइव हंडरेड रूपीस एवरीथिंग इंकलुडेड है उसमें सर लक्ज़रियस में नहीं हो पाएगा सर सर इसमें सारी सर्विसेज इन्क्लुडेड हैं इसमें आपके रूम पर आपको रूम से बाहर नहीं आना पड़ेगा चलिए चलिए सर मैं बुक कर देता हूँ थैंक यू फॉर कॉलिंग अस